हम अपन सोनिके कैमरा एक साल पहिले खरीदने रहौ हालाँकि ओकर दाम पचास हजार छलै लेकिन तैयो ओकर दामके हिसाबसँ हमरा ओकर ओते काम नहि ठीक बुझाए पड़ि रहल यऽ